ہمارے ضلع مئو کا نیچرل ریسورسز میں سب سے زیادہ کول ہے پٹرولیم ہے واٹر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اورس ہیں اور آئرنس ہیں میگنیشیم ہیں کچھ میٹلس ہے یہ سب گاڈ گفٹیڈ ہیں اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ تھینک فل بھی ہیں گاڈ کے اور اس کا استعمال بھی ایک لیمیٹڈ وے میں کیا جا رہا ہے ان سبھی چیزوں کو ایک فیوچر کے لیے سنبھالا بھی جا رہا ہے جیسے واٹر کو بھی یوز میں لانے کے بعد جو ایکسٹرا واٹر ہے اس کو ہم اچھے سے اس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ فیوچر میں کوئی ایسی پرابلم نہ ہو واٹر کے ختم ہونے کا کوئی بھی چانس نہ ہو ہم اس کو سنبھال رہے ہیں پٹرولیم ہے اس کے لیے بڑے بڑے دکن اور بنائے جا رہے ہیں بڑی بڑی جگہیں بنائی جا رہی ہیں اس کو اسٹور کرنے کے لیے کول وہ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے اسٹور کیا جا رہا ہے جس سے ہم لوگ کی فیوچر میں یہ کبھی ختم نہ ہو اور ہم لوگ کو ایسے ہی خوشیاں فراہم کرتے رہیں تو ان سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے